हॅलो

तुवें मॉटरसायकल कश्या कशीय चलयली खंय हो पळय म्हजे कडेन एक गवाय आसा हांगा आतां तुका दंड दिवचो पडलो चड वेगान आनी तुजे स्पीड रडाराचेर रिकोर्ड जाल्या आतां तुका पा पांचशें रुपया दंड पडटलो चलोवना न्ही रडाराचेर आयलां आमच्या

आं आं तूं चाळिसा वयर वचुना पूण आमचे रडार दाखयता तूं तूं चाळीस क्रॉस करून बेचाळिसाचेर चलयल्या म्हणून हें सांतिनेज आनी आमचे कडेन गवाय आसात दोग जाण आतां सकाळीं यंत्रणिचेरूच आनी त्या त्या भायर तुजो फॉटोय आसला विडियो रॅकोर्डींग आसा विडियो रॅकोर्डींग आसा हय हय इन्टरसॅप्टर न्ही डॉप्ल रडार आसा डॉप्ल रडाराचेर तुजी स्पीड आयल्या आनी आमचे कडेन स्पीड यनूय आसा पळय तू सान सगळ्यो गजाली सांगता त्यो बरोबर पूण आमचे कडेन जी टॅकनॉलॉजी आसा तांतूर तू बेचाळिसाचेर गेल्लो म्हणून दाखयता आतां तुजो दंड भरता कांय कितें करता हां म्हणट आतां थंय यो आनी तो दंड भर दाव्यांतल्यान साय्ड मारूना तू ओवर स्पिडीन म्हणून थंय दाखयला बेचाळीस स्पीड क्रॉस केल्या आं हॅलमॅट बी सगळें घाल्लें येता मरें तूं कितल्यांक येता ट्रॅफीक पुलीस पणजे ट्रॅफीक पुलीस पुलिस हेड कोट्स आसा पळय मुख्यालय थंय ताजें फाटल्यान आझाद मैदाना फाटल्यान फाटले वाटेन

येता मरें तू दंड पांचशीं रुपया

हय पांचशीं केलो बरें बरें बरें यो